हमारे गाँव के सरपंच ने मैन स्टैंड पर एक गेट बनवाया और उससे नालियाँ भी साफ़ करवाईं और नालियों के लिए एक खड्डा खुदवाकर बनाया उसमें पानी जाता है नालियों का और जो स्कूल है बच्चों के पढ़ने के लिए वहाँ पर उनके लिए पानी पीने के लिए टंकियाँ बनवाईं दो तीन और रास्ते में खड्डे हो रहे थे खड्डों में मिट्टी विट्टी भरवाई और ईंटे लगवाई रास्ता एकदम पक्का बना दिया और हमारे गाँव के सरपंच ने मंदिर पर बैठने के लिए व्यवस्था बनवाई और चारों तरफ से डंडा बनवा दिया चारों तरफ से बंद करके उस पर एक गेट लगवा दिया और हमारे गाँव के जो स्टैंड है वहाँ पर भी बैठने के लिए व्यवस्थाएँ बनवाई हैं और हमारे गाँव में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें भी वह भाग लेते हैं और स सभी के लिए सारी व्यवस्थाएँ करते हैं और जो भी उनसे होता है वह सारी व्यवस्थाएँ करते हैं और अपने ट्रैक्टर ट्रोली से जो भी जो भी सामान जो चाहिए होता है वह सारी ज़रूरतें पूरे करते हैं और और हमारे जो हमारा कोई भी काम पड़ता है तो जैसे कागज़ों का कोई भी काम तो हम जैसे उनको जाकर बोलते हैं वह हमारे सारे काम आप बड़े प्यार से सब बढ़िया से करके दे देते हैं और कुछ भी जैसे हमारे गाँव में भागवत वगैरह कुछ भी रामायण कथा करवाते हैं उनमें भी वह हमें सहायता करते हैं और जो हमारे गाँव के खेल बच्चे जो खेल खेल खेलते हैं उनके लिए भी पुरस्कार देते हैं वह और सारी चीज़ों में मतलब सब कुछ ठीक ठाक करते हैं हमारे गाँव के सरपंच जी